میں ایک مرتبہ ٹرین سے اپنے گھر جا رہا تھا اس وقت سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا سورج بالکل ڈھل چکا تھا اور میں ٹرین سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور وہ منظر مجھے بہت لبھا رہا تھا اس منظر کی میں نے تصویر لیں اور اس کو اپنی میموری میں سیو کیا وہ منظر مجھے بہت خوبصورت منظر لگ رہا تھا بالکل گنگا کے اوپر سورج ہلکے ہلکے ڈھل رہا تھا اور اس کی جو سرخ کرنیں تھیں وہ چاروں طرف پھیل رہی تھیں اور اس منظر کو میں سیو کر کے رکھنا چاہتا تھا اور اس طرح سے میں نے اس اس کو کئی اس کے بہت ساری تصاویر اس کی لیں اور اس کو میں نے اپنی میموریز میں سیو کیا تا کہ میں اسے دیکھتا رہوں اور لطف اندوز ہوتا رہوں